जोंनि रायजोनि मुंदांखा जाथाय होन्नानै बुङोब्ला जों जिद' नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ बुंनो हायो बे बर' थुनलाइ सानाव जोङो बर'फोरा ज' खौसेयै जमा जथुमलायनानै सभा खुंनानै रंजानाय मोसानाय गेलेनाय बायदि बायदि आयदा खालामनानै बर' थुनलाइ जिद' नभेम्बरखौ फालिनाय जायो